आय आय टी जाल्यार आमच्या गोंयां बरो जातलो फायदो जातलो भुरगीं आसा पळय चडान चड लोक आसा आता बेकार आसा भुरगीं बी बेकार आसा आय आय टी येयल्यार लोक गांवांतलें लोक चडांत बेकार आसा पळय ते तितून काम करपाक वयतलें आनी भुरगीं बी बेकार आसली तेंका बी काम मेळटलें आनी आतां भुरगीं चड चड सायन्स करता आर्टस करतां कॉमर्स करता तेंका ती आयआयटीची तितली नॉलेज ना आनी तितून वयता ती चड त्या स्ट्रिमीन त्या स्ट्रिमीन गेलें म्हणटगीर किदें जाता कि तेंका तितलें जॉब मेळना आय आय टी कर केली तेंच्यानी आय आय टी तर घेवन जॉयन जाली जाल्यार भुरग्यांचो फायदो जातलो कित्याक तेंका मुखाल्ली कंप्यूटर जावं आनी किदें जावं शिकपाक मेळटलें आनी किदें जातलें की भुरगीं चड डिमांड येतली आनी कॉलेजी जावं आतां ती कॉलेज आसा आय आय टी ती सांग्यार घालपाक सोदतात पूण साग्यां वयलो लोक आसा तें अलावड करना लोकांक ये घालपाक ती आय आय टी आतां साग्यांर आसा पळय थिंगा एक कांयच ये ना इंडस्ट्री ना थिंगा कसली फेक्ट्री ना कितेंच ना काय ना पूण आय आय टी तर येयली जाल्यार साग्यां वयलो लोकांक फायदो आसतलो आनी लोक थिंगा चडान चड काम करपाक वयतलें आनी चडान चड लोक आसा पळय थिंगा साग्यांर

आय आय टी येयल्यार भुरग्यांक बऱ्याक पडटलो आनी जाणटी जावं नेणटें जावं कितें आसा पळय तेंका ते काम करपाक मेळटलें फायदो जातलो